हाँ एक पुस्तक जो की मुझे मेरे मित्र ने दी थी जिसका नाम दी एलकेमिस्ट है यह पुस्तक पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है इसका काफ़ी प्रचार प्रसार भी हुआ था और यह पुस्तक अपने ड्रीम्स और सपनों को पूरा करने के बारे में है यह पुस्तक मैंने पढ़ी पर यह पुस्तक मुझे कुछ समय बाद अच्छी नहीं लगी इस कारण मैंने यह पुस्तक पूरी नहीं पढ़ी और यह पुस्तक मुझे ना पसंद ना आने का एक मेन कारण यह था कि वह पुस्तक इंग्लिश भाषा में थी और मुझे हिंदी भाषा की पुस्तकें पढ़ना काफ़ी अच्छी लगती है और इसी कारण मैंने वह किताब पूरी नहीं पढ़ी और मैंने अपने मित्र को वह पुस्तक वापस कर दी